मी आतां बाजारान गेल्लो म्हाजें कोणी पाकीट मारलें म्हाजें भितूर आधार कार्ड पॅन कार्ड लायसन्स सगळें आसलें आतां आमी तुमच्या ऑफिसान येयलो म्हाका सांगा कितके पयशे लागतले हेका हें आधार कार्ड करपाक कितें काय काय डॉक्युमँट लागतले ते म्हाका तुमी सांगा आनी हे मगे कशे येेतले तो पुन्हा बी येवंक जायो म्हाजें मातशें करून दिया